हमारे क्षेत्र में हो रहे बेरोज़गारी का मुख्य कारण है नशाख़ोरी नशाख़ोरी बहुत सारा जो है नया जनरेसन के बच्चे सबको लत लग चुका है इसमें जैसे भी हो जहाँ से भी हो उसको नशा चाहिए ही चाहिए इसका मुख्य कारण है यही नशा की लत लगना नशा जो है बहुत बड़ा ही घातक सिद्ध हो रहा है बेरोज़गारी का और बेरोज़गारी जैसे ही आएगी तो गरीबी अक्सर ही आ जाती है बेरोज़गारी के साथ अक्सर ही आ जाती है तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारा जो है नया लड़का जैसे मैट्रिक इन्टर किया तो उससे छोटा से ही बच्चे से यह क्या होता है कि ग़लत संगति के कारण जो है नशा करने लगता है नशा में ढेर सारे हैं गाँजा हो गया चरस हो गया आज कल नया नया नया ये सनफिक्स वग़ैरह जो वग़ैरह रहता है इसके बाद इस्मैक हो गया ये सारे जो है नशे बहुत सारे जो हैं हमारे गाँव को प्रभावित कर रहे हैं इसमें जो है बहुत यह नया पीढ़ी जो है सबको जो है बहुत नीचे की ओर गिरा दे रहा है इसके कारण जो है बेरोज़गारी हो जा रही है बेरोज़गारी जो है जहाँ से भी हो जैसे भी हो चाहे चोरी करके हो या किसी के यहाँ से मार करके पीट करके जैसे भी हो तो वह सारा क्या करता है कि वह सामान बेचकर के बेचकर के जो है अपना वह पैसा इकट्ठा करता है पैसा का एकट्ठा करके जो भी नशे की लत लग चुकी है हाँ तो ओ वह जो है नशा करता है पर डे उसको चाहिए ही चाहे जिस तरीक़े से हो तो यह हम लोगों का जो है सबसे बड़ा जो है बेरोज़गारी का यह साधन बना लिया है सब नया जनरेसन के रहे बच्चे सब तो जिसके कारण जो है गरीबी हम लोगों में चाहे उसके माता पिता भी इस वजह से बहुत काफ़ी परेशान रहते हैं कि किस तरीक़े से नशा छोड़े तो इसमें जो है बहुत सारे अपराध भी हो जाते हैं जैसे हो गया कि नशे के कारण कोई अगर किसी को कुछ बोल दिया तो उस वजह से जो है उसको मार बैठता है जान से मारने की धमकी देता है तो बहुत सारा ऐसा जो है कांड कर कर देते हैं जोकि अपने मत में नहीं रहने के कारण किसी को भी कुछ कर देता है जैसे मार पीट करना बलत्कार वग़ैरह करना ठीक है किसी को कुछ कह देना ये सारा जो है अपने मत में नहीं रहने के कारण ये सारे अपराध कर देते हैं यह बेरोज़गारी जो है सबसे बड़ा अपराध नशा है नशा ख़त्म किया जाए तो सारा कुछ सही हो जाएगा ये ग्रामीण इलाक़े हैं तो इस वजह से जो है गरीबी भी जो है वह आ जाती है यह पैसा रहेगा तो वह नशा करेगा ही अगर वही सा सुविधा से अच्छी शिक्षा मिल जाए या जो है अच्छे की जो है उसका संगत लग जाए तो इस तरीक़े की लत नहीं लग पाती है तो इसमें जो है अपराध के मुख्य कारण यही होते हैं इसके अलावा हो गया कि जो होए हमारे गाँव देहात में जो बुज़ुर्ग है उनसे भी शिक्षा लेना चाहिए जिससे कि अपराध बहुत कम हो पाए तो यह इसमें जो है ना हम लोगों को सरकार की भी मदद चाहिए कि इसमें जो है हमें रोज़गार देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि इसमें जो है ज़्यादा नशा नहीं करें नशा पर बैन्ड किया जाए इस वजह से गरीबी और बेरोज़गारी भी नहीं रहेगी इस वजह से हम लोग यहाँ अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं